دلی میں رہائشی مکانات بہت قدیم ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں رقبہ بڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے دہلی کے مندر اور مسجد کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں دہلی کے اندر کافی قدیم عمارتیں موجود ہیں